में मोबाइल डाटा यूज़ करनी होन्नी ते वाई फाई बी यूज़ करनी होन्नी एह्दे बाद में पूरा अस पूरा दिन फोन चलाने होन्ने फोन च अस यूट्यूब दिक्खने होन्ने यूटयूब च अस बड़ी सारी बड़े सारे ड्रामें दिक्खने होन्ने बैब सीरीज़ दिक्खने होन्ने ते एह् सब दिक्खने दे बाद एह् सब दिक्खने दे यूट्यूब च अस बड़े सारे वेब सीरीज दिक्खने ड्रामे दिक्खने अस नैट फलिप्स यूज़ करने होन्ने गेम्स खेलने होन्ने काफी सारी इंट्रनैट उप्पर मोबाइल डाटा कन्नै ते अस पूरा दिन डाटा यूज़ करने होन्ने सानूं बौह्त अच्छा लगदा यूज़ करना ते ओह्दे बाद अस एह्दे बिच्च चैटिंग बी करने होन्ने आनलाइन इंस्टाग्राम चलान्ने होन्ने इंस्टाग्राम चलाने कन्नै अस इंस्टाग्राम च रील्स चलाने होन्ने बौह्त सारी रील्स दिक्खने होन्ने जिसलै अस रील्स दिक्खने होन्ने ओह्दे बाद अगर सानूं बड़े सारे नैटवर्क ईशूस बी फेस करने पौंदे जिसलै थोह्ड़ी हारी बारिश पेई जंदे ते उसलै सा उसलै साढ़ा मोबाइल डाटा थोह्ड़ा हारा स्लो होई जंदा ते जिसलै साढ़ा मोबाइल डाटा स्लो होंदा उसलै साढ़ी रील्स थोह्ड़ी इ'यां अच्छे तरीके कन्नै नेईं चलदी ऐ ते अस जिसलै केह् बोलदे अस होर बी बौह्त कुछ नैट च यूज़ करने होन्ने जियां अस आनलाइन गेम्स खेलने होन्ने जिसलै अस आनलाइन गेम्स खेलने होन्ने अस फिर एह्दे च पबजी खेलने होन्ने पूरा दिन पबजी खेलने दे बी सानूं बड़े पबजी पूरा दिन अस पबजी खेलने होन्ने मोबाइल डाटा कन्नै ते साढ़ा केह् बोलदे सानूं नैटवर्क इशूस फेस करने पौंदे ते इंट्रनैट कन्नै नैट कन्नै अस इक दूए कन्नै गल्ल बी करी सकने इक दूए गी वीडियो काल करी सकने मोबाइल डाटा अस अपना कन्नै अस अपना मोबाइल डाटा हमेशा आन रक्खने होन्ने थोह्ड़ा हारा ओह् होई जाए डाटा बी जिसलै साढ़ा स्मार्ट अगर साढ़े फोन च डाटा निं ऐ ते साढ़ा फोन चलाने दा कोई मतलब निं ऐ ओह्दे बिना अस बोर होई जन्ने होन्ने मोबाइल डाटा होऐ ते अस पूरा दिन मोबाइल डाटा दा उपयोग करने होन्ने कुछ लोग ते मोबाइल डाटा दा उपयोग घट्ट करदे पर अस पूरा दिन करने होन्ने अगर अस डाटा बंद करी ओड़चै ते सानूं मैसेज़ दा बी निं पता चलदा इ'यां सानूं नोटिफिकेशन आई जंदी डाटा आन रक्खने कन्नै बैटरी बी खराब होंदी बट अस तां बी आन रक्खी लैन्ने होन्ने मोबाइल इंट्रनैट चलाने दे बड़े फायदे ऐ इंट्रनैट च अस इक दूए गी वीडियो काल बी करी सकने ओह्दे बाद अस इंट्रनैट डाटा आन करियै फोन दी लोकेशन आन करी सकने एह् सानूं पता लग्गी जंदा कि अस कुद्धर ऐ कुद्धर नेईं ऐ एह्दा बी सानूं पता दूआ बंदा कुद्धर ऐ कुद्धर नेईं ऐ ते होर इंट्रनैट इंट्रनैट ते अस कोई फायदे अस यूज़ बी करी सकने कोई वेवसाइट ओह्दे पर यूज़ करी सकने एह् साढ़े जीवन दा डाटा मोबाइल डाटा यूज़ करना साढ़े जीवन दा इक जरूरी हिस्सा बनी गेदा फिर अस कुदै जात्तरा करने होई ते अस इसी बौह्त जादा बढ़ावा दिन्ने होन्ने अस एह् अस नैट यूज़ करियै टाइम पास करने होन्ने ओह्दे बाद जेह्ड़े स्टुड़ैंटस ऐ स्टुडैंटस आस्तै बी बड़ा अच्छा ऐ अस एह्दे कन्नै आनलाइन आनलाइन शिक्षा बी प्राप्त करी सकने अस आनलाइन एह्दे बिच्च क्लासां लाई सकने कुछ बी करी सकने मोबाइल डाटा कन्नै इंट्रनैट ईमेल इंट्रनैट ईमेल यूज़ करी सकने इंट्रनैट ईमेल च चैट दी सुविधा यूज करी सकने सोशल मीडिया च अस बड़ी सारी फिल्मां दिक्खने होन्ने फिल्मां दिक्खने कन्नै अस मतलब बड़ी सारी सोशल मीडिया फिल्मां दिक्खनियां जिसलै अस फिल्मां दिक्खनियां ते ओह्दे बाद फिल्मां दिक्खनियां असें इंट्रनैट च ओह्दे बाद जिसलै साढ़े कदें कदें बरखा पवा दी होंदी अस जादा जादा यूज़ करी सकने नैट बी थोह्ड़ा घट्ट होई जंदा नैट साढ़ा खतम होई जंदा ओह्दे बाद अस मतलब अलग चीज़ां दी कताबां पढ़ी सकने अस कपड़े आनलाइन शापिंग बी करी सकने आनलाइन जिसलै अस चीज़ां खरीदने होन्ने अस बत्थेरियां आनलाइन शॉपिंग करी सकने इंट्रनैट इंट्रनैट उप्पर इक बड़ा अच्छा मतलब ओह् ऐ बड़ा अच्छा प्रभाव ऐ मोबाइल डाटा यूज़ करने दा मोबाइल डाटा अगर अस यूज़ निं करचै ते साढ़ा कक्ख बी निं बने अस कुछ निं करी सकने मोबाइल डाटा इ'यां मोबाइल डाटा दे बिना साढ़ा फोन चलाना बी बेकार ऐ ते मोबाइल डाटा होऐ ते अस फोन च टाइम पास करी सकने अस कुछ बी करी सकने इसलेई सानूं मोबाइल डाटा बौह्त चलाना चाहिदा चलाने होन्ने मोबाइल डाटा काफी सानूं इक दूए गी संपर्क करी सकने इक दूए गी ताज़ां ताज़ां सुविधाएं देई सकने ते मोबाइल डाटा अस हमेशा आन रक्खने होन्ने एह्दा सानूं बड़ा शैल फायदा मिलदा जियां कोई बी अस सोशल नैटवर्क यूज़ करी सकने डाटा कन्नै ते ओह्दे बाद पढ़ने आस्तै नैट बड़ा यूज़ ऐ असें कोई बी जिसलै चीज़ पढ़नी होंदी ते अस आनलाइन नैट च दिक्खी लैन्ने होन्ने ते मोबाइल डाटा बड़े सारे इशू बी फेस करने पौंदे ते इशू सानूं एह् फेस करने पौंदे जिसलै बरखा पौंदी साढ़ा नैट निं चलदा साढ़ा इद्धर जेह्ड़ा कालेज़ ऐ इद्धर बी नैटवर्क है निं आंदे इद्धर साढ़ा मोबाइल डाटा बड़ा घट्ट चलदा फिर अस कालेज़ आह्ला वाई फाई यूज़ करी लैन्ने होन्ने जेह्ड़ा फिर सानूं थोह्ड़ा बौह्त चलदा ते मतलब कि पूरा दिन फिल्मां दिक्खने होन्ने ते सानूं नैटवर्क ऐक्सपिरियंस बड़ा अच्छा लगदा इत्थे एयरटैल दे नैटवर्क ऐ ओह् सानू एयरटैल दे नैटवर्क बी बड़े अच्छे लगदे ते जिसलै अस एयरटैल चलाने होन्ने एयरटैल्ल दा नैटवर्क सानूं बड़ा अच्छा लगदा ते एयरटैल्ल नैटवर्क चलाने कन्नै सानूं बड़ा फायदा ऐ एयरटैल्ल दा नैटवर्क हर जगह् आई जंदा इस लेई सानूं कोई इशू दिक्खने च नेईं मिलदा फेस नेईं होंदा साढ़ा बस इंट्रनैट दे इयै सारे फायदे न डाटा अस पूरा दिन डाटा यूज़ करने लगभग अस पता निं कितने जी बी डाटा यूज़ करने होन्ने पूरे दिन च ते ऐक्सपिरियंस सानूं कोई इशू फेस निं होंदा सानूं एह् फेस होंदे जिसलै अस कालेज़ च आन्ने होन्ने साढ़े कालेज़ च नैट निं चलदा फिर अस कुतै प्हाड़ी रस्ते च चली जन्ने होन्ने जिसलै उसलै बी साढ़ा नैट घट्ट चलदा ते जिसलै अस थोह्ड़ा इ'यां कुतै इ'यां कोई स्माल टाउन च चली जाच्चै उत्थें बी साढ़ा नैट थोह्ड़ा घट्ट चलदा